हा हांव विणा उलयतां तुमचे ते ट्युरिस्ट गायड हितून तुमचो कॉण्टॅक्ट नंबर मेळिल्लो हय एक्चुली म्हाजी फॅमिली हांगा गोंयान अशें म्हणल्यार हिस्टॉरिकल प्लेसीस आसा ती पळोवपा सोदता म्हळ्यार मेनली हें टॅम्पल्स बीन सो तुमची फॅसिलिटी कशी आस तें विचारतालें का हय नॉर्दन सायडीनूत चडशें आं हय आमी आयकलां तें लयराई देवळाचें मागीर बोडगेश्वर सो आमची फॅमिली म्हळ्ळ्या एज पिपल आसा सो तांकां उमेद आसा की आतां सर्ग्या सद्द्या सिजन आसा न्हू ऑफ सिजन सो भोंवपा या अशें म्हणटाले म्हणन सो तुमचे तुमचे प्लॅन्स कशे आसा ते मात्शे सांगल्यार जाता मागी त्या प्रमाणे मागी आमकां जमलें जाल्या नॉर्त सावत दोनीय कवर करपा जाता पया

हा

कळें कळें सो तुमी कशें गायड प्रॉवायड करता म्हळ्ळ्या तुमची गाडी तुमची

तुमचे मागी ड्रायव्हराचे चार्जीस तेजें फूड अकॉमडेशन कशें येता किदें येता हय ओके चल बरें बरें ठँक्यू